मुझे बागवानी करने का बगीचे लगाने का पो पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा है तो जैसे मैं ने जब बगीचे में जब पौधे लगाने थे तो मैं पौधे खरीद के लेकर आई थी बाहर हमारे यहाँ एक उद्योग है वहाँ पर पौधे बेचे जाते हैं वहाँ पौधे मिलते है आप हर प्रकार के पौधे या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे चाहे फ़ल के हो सब्ज़ी के हो फ़ूल वाले हों घर में अंदर रखने वाले हों जितने भी प्रकार के जो अलग अलग पौधे होते हैं वो सभी प्रकार के पौधे उन के वहाँ पर मिलते हैं तो एक बगीचा है बहुत बड़ा जहाँ पर पौधे रखे जाते हैं तो मैं वहाँ से खरीद के ले कर आती हूँ और वहाँ से लगाती हूँ